میرے علاقہ میں ہونے والے جرائم کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر جرائم ہوتے ہیں تو اس کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں کا جاننے والا فلاں کا لڑکا ہے ایک تو یہ ہے اور اس کی وجہ غربت یا بےروزگاری بےروزگاری بھی کہہ سکتے ہیں اور بے غربت بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بےروزگاری رہتی ہے تو زیادہ تر جرائم ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے او غربت غربت میں بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہی ہوتا ہے